हैलो हां सैलून ई साढ़ा हां बोलो हां जी हां जी सनाओ सनाओ अच्छा अच्छा अच्छा साढ़े इत्थें बड़े बड़े टाइप दियां वैक्सिगां ते फेशियल तुसें कोह्के टाइप दी करानी अच्छा अं'ऊ सनाई ओड़नी आं कि दिक्खो साढ़ी वैक्सिंग च त्रै टाइप दियां वैक्सिंग औंदियां इक औंदी ऐलोवेरा वैक्सिंग औंदी इक औंदी केह् नांऽ हनी वैक्स औदी इक चॉकलेट वैक्स औंदी फ्ही उस्सै स्हाबै कन्नै ओह्दे प्राइज़ बी होंदे जियां तुसें अगर हां इ'यां ते ठीक होंदा इयां वैक्सिंग सबतू मैंह्गी उ'यै केह् नांऽ ओह् चॉकलेट वैक्स ओह् सारे तू मैंह्गी ऐ ओह् थोह्ड़ा दो तिन ज्हार दो तिन ज्हार दे अंदर होई जानी ते ऐलोवेरा वैक्स आह्ली ओह् थुआढ़ी ज्हारै दे अंदर आई जानी मतलब तुस ऐलोवेरा वैक्स तुसें केह् करानी बाह्मां लत्तां ते बाह्में लत्तें दी ई करानी जां सिर्फ बाह्में करानी दिक्खो इ'यां अगर तुस बाह्में लत्तें ई सारी करांदे तां ते तुंदे ओह् पेई जाना डिस्काऊंट बी पेई जाना ते हां ते फेशियल साढ़े कश ऐ गोल्डन फेशियल ऐ इक सिल्वर फेशियल ऐ इक जैल्ल आह्ला फेशियल ऐ मुल्तानी मिट्टी आह्ला फेशियल ऐ चंदन दी मिट्टी आह्ला फेशियल ऐ तुसें कोह्का कराना हां ओह् ते ऐ गै हां हां ओह् ते ऐ ओह्दे च कोई दो राए नि पर तुस अगर अं'ऊ उसी इ'यां ब्लीच अस तां नि आह्नी नी एह् बी दिक्खना निं तुं'दे उप्पर सूट कोह्का करा दी ते मेरे स्हाब कन्नै तुस चंदन आह्ला फेशियल कराई लैओ चंदन इ'यां बी शैल होंदा हां ते ओह् तुसेंगी पेई जाना दो ज्हार धोड़ी ते अगर तुस फेशियल ते वैक्सिंग दमें किट्ठे करा दे हून ते इं'या बी आखदे ध्यारें दा सीजन ऐ ते ध्यारें उप्पर इ'यां बी आफर चला दे साढ़े सैलून च हां ते तुसेंगी केह् आखदे शायद दस पंदरां प्रसैंट ऑफ बी पेई जा ते तुसें फ्ही अपाइटमेंट किन्ने बजे दी लैनी मतलब किन्ने बजे धोड़ी अ'ऊं अपाइटमेंट लिखां लैं थुआढ़ी अच्छा अच्छा कोई ना अं'ऊ स्लाट दिक्खी लैन्नी आं पैह्लें कि किन्ने फ्री न उस बेल्लै हां मैम तुस साड्ढे तिन बजे आई सकदियां ते तुस साड्ढे तिन बजे आई जाएओ ते फ्ही ओह् पुज्जी जाएओ टैमै दे पुज्जी जाएओ थुआढ़ी फेशियल ते वैक्सिंग दमैं होई जाङन हां ते तुस ठीक ऐ जी ठीक ऐ ते कल फ्ही तुस पुज्जी जाएओ टैमै दे पुज्जी जाएओ ठीक ठीक